हेलो ह्म्म बोलू हँ बिकै हइ रुपचन रूप रुपचन डेढ़ सए के हए आ विकेट हए दू सएके आ रेहु हए एक सए साठि रेहु एक सए साठि विकेट दू सएके गरइ एक सए बीस जासर एक सए दस कोन कोन माछ लेबै से बतै हँ हँ ह्म्म ह्म्म हँ हँ ठीक हए बनेबै तऽ कनि दू मिनट लागत बनबैमे हँ ता बैठब ठीक खड़रै हइ बनबै हइ बना उना कऽ देत ह्म्म लेबै कए किलो कए किलो लेबै ठीक हइ बनाबैए बनबै छी हँ बनबै छी बनबै छी लऽ कऽ आयब ठीक ह्म्म हँ रेहूमे कम होइ हइ कम आब नहि करब कम आब नहि होयत ओतबे रहत पहिला बोहनी हइ केना लऽ लेबै दोसर जगह लेबै इएह ठियाँ ने ह्म्म पहिला बोहनीमे केना लेबै कम बेस कऽ कऽ जे रेट हइ सएह ने लेबै हँ हँ

केना लऽ लेबै हमर पहिला बोहनी केना लऽ लेबै दोसर ठियाँ मोलेलियै तऽ लैए ने पड़त कम कऽ देब दस बीस कमे ने कऽ देब